भारतके लेल सभसँ महत्वपुर्ण चुनौती ई अछि कि आइ काल्हिके युवा पीढ़ी पढ़ि लिखकऽ खाली डिग्री लऽ रहल छथि लेकिन ओ बेरोजगारी सॅं जुझि रहल छथि जिनका लग पैसा छनि ओ तऽ बिना ज्ञानोके नौकरी कऽ रहल छथि लेकिन जिनका लग ज्ञान छनि लेकिन आर्थिक तङ्गी छनि ओ ज्ञान रहैत बेरोजगारी सॅं जुझि रहल छथि सरकार द्वारा एहि लेल बहुत रास योजना चला रहल छथि मुदा अहूमे खूब धाँधली भऽ रहल यऽ बहुत युवाके योजनाके बारेमे बुझल नहि छनि जेना सरकार विद्यार्थी सभके लेल स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड के सुविधा देने छथि लेकिन कतेक विद्यार्थीकेॅं ई सुविधाके बारेमे नहि पता छनि आओर जेना भारत सरकार द्वारा बहुत योजना चलायल गेल अछि जेना श्रमिक योजना भेल एहिमे श्रमिक सभकेँ लेल योजनाके प्रभुत्व छनि लेकिन आम वर्ग जिनका एहि चीजके जरुरत नहि छनि ओहो सरकारसँ गलत फायदा लऽ रहल छथि आओर श्रमिक वर्ग से सभ पाछुमे भऽ जाइत छथि एहि सभकेँ कारण सॅं शिक्षित वर्ग आइ भारतसँ विदेश पलायन कऽ रहल छथि इहो एकटा पैघ चुनौती छनि आओर हमरा लगैया कि जे भारत सरकारकेँ एहिपर एक बेर प्रकाश डालबाक चाही